हलो बिल्लू जी बात कर रहे हैं मुझे मैडम आपका नंबर निखिल जी के यहाँ से मिला है वो बता रहे थे कि आप स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंटरेस्ट करवाना चाहती हैं हाँ जी मैं अस्टार हेल्थ इंश्योरेंस से एडवाइजर दीपक शर्मा बात कर रहा हूँ और मैं स्टार हेल्थ का सेल्स प्रतिनिधि हूँ आपको इससे संबंधित कुछ जानकारीयाँ चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं मैं आपकी सभी शान शंकाओं समाधान करूंगा और आपको इससे संबंधित फायदे भी बता सकता हूँ आप बताइए आप क्या चाहते हैं मैडम जी मैडम इसमें ऐसा रहता है कि अगर आप हमारी कंपनी से स्वास्थ्य बीमे की सुविधा लेते हैं तो आप को आप की आयु के हिसाब से और आप कितनी राशि का आपका बीमा कराना चाहते हैं उसके हिसाब से आपका इसमें प्रीमियम आएगा और आप के शरीर में अभी कोई किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या नहीं है और आप वर्तमान समय में बिल्कुल स्वस्थ हैं तो बहुत ही अच्छा है आने वाले समय में अगर आपको कोई परेशानियाँ होती है तो हमारी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत हम आपकी सभी बीमारियों को कवर करेंगे आप कभी अस्पताल में भर्ती होती हैं और आप को कोई समस्या होती है तो आप हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी की सहायता से बिना किसी भुगतान के आप का अच्छी तरह से हमारी कंपनी के द्वारा पूरा भुगतान किया जाएगा और आप का जो भी परेशानी होगी आपकी जो भी शारीरक समस्या होगी उसका इलाज आप पूरे किसी भी हॉस्पिटल में जा कर आसानी से किसी भी समय करा सकते हैं आपको किसी भी तरीके का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसका सब से अच्छा लाभ यही है कि अचानक कभी आपको कोई परेशानी आ गई या आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आ गई और आप के पास पैसे नहीं है तो आप इस पॉलिसी के द्वारा भी आप का इलाज बहुत अच्छी तरह से कहीं भी करा सकते हैं किसी भी वक्त करा सकते हैं ये इसका सब से अच्छा फायदा है मैडम और आपको अच्छा लगता हो तो आप मुझे वापस से जब भी आपको समय लगे आप को ठीक लगे आप मुझे फोन लगा दीजिएगा मैं आपके पास आ जाऊंगा आपका फॉर्म भर दूंगा और आपका बीमा पॉलिसी चालू हो जाएगी मैडम मैडम इसमें आप की जिन भी बीमारियों को आप कवरेज कराना चाहते हैं उसको आपको हमें बताना होगा वैसे हमारी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार अगर आप लगातार तीन वर्ष तक हमारी पॉलिसी चलाते हैं और आपका किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं आता है तो हम आपको सारी गंभीर बीमारियों का कवरेज भी देते हैं जिससे निकट भविष्य में आपको कभी कोई बीमारी होती भी है तो उसका संपूर्ण इलाज का खर्चा हमारी कंपनी के द्वारा वहन किया जाएगा मैडम आपकी आपकी ऐज के हिसाब से बता पाऊंगा पहले आपको आपके एज बताना होगी आपकी हाइट आपका वेट और आप को अभी कोई शारीरिक समस्या तो नहीं हैं उसके लिए अगर होगा तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट एक मेडिकल डॉक्टर से बनवाना पड़ेगा हाँ मैडम बिल्कुल बिल्कुल आप जब फोन लगाएँगी मैं उसे समय आपके पास में आ जाऊंगा और आपको सब चीजें निकाल कर बता दूंगा कि कितना आपका राशि का भुगतान आपको करना होगा आपका हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए हाँ जी मैडम जी बिल्कुल ठीक है मैडम धन्यवाद मैडम